हमरा सबके चिड़ै चुनमुनी देखै लए कोनो कैमराके जरूरत नहि पड़ैया कोनो दूर बीनके जरूरत नहि पड़ैया हमसभ ने आँखिसँ तुरन्त देख लै छियै आ लगले चिन्ह लै छियै जे कोन पक्षीके कलरके छै जेना तोता हरियर अछि कौआ काड़ी अछि से मोर तोता कलर अछि आ से अथी कबूतर उज्जर अछि आओर सब चीज जे छै से हमरा सबके किछोके कैमरा के दूरबीन कऽ उपयोग नहि करऽ पड़ैया हमरा सबके जे छै आँखि से तरन्त देख लै छियै तुरन्तके मतलब जे हमरा सबके गाँवमे घरमे फील्ड मैदानमे पेड़ पर घर पर हर जगह पक्षी रहै छै चिड़ै चुनमुनी तुरन्त हमसब देख लै छियै जे सब पक्षीके एगो एगो अलग कलर होइ छै जेना बोगुला होइया बोगुलाके कलर कारी होइ छै तोता कऽ कलर हरियर होइ छै आओर सूगाके कलर हरियर होइ छै कौआ कारी होइ छै होइ छै सब पक्षीके सब कलर होइ छै लील कण्डकारी हरिअर नीला होइ छथिन